हेल' सार मानि बे खोथाया ओरैमोन आंना गारि गोमादों बे टाउनाव थांनायाव पार्किंआव दोनदोंमोन बेनिफ्रायनो गोमाबाय सार औ पार्किंआव दोनदोंमोन सा एरियाया बे एरियाया बे भिशाल मार्केटनि खाथियावनो दोनदोंमोन सार आङो बाइकआ ब्लेक खालारनि पालसार वान फिभटिमोन औ ओमफ्राय सार नाम्बारा नाम्बारखौबो नांगोन ना

औ सार दे सार दे आं नाम्बारखौ खिन्था हरग्रोसै औ दे सार नाम्बारा ए एस जिर' वान टु टु टु औ आमफ्राय सार आं लेखाफोरखौ लानानै थांनांगोन नामा नोंनाव कम आ कमप्लेन होफै नांगोन ना सार

औ दे सार औ गारियाव जेबो जिनिस गैया सार मोनसे हेलमेटसो दंमोन बेबो गो गोमाफाबाय हेलमेटबो गोमाफाबाय सार औ सार गारिया गोदान थारमोन

औ दे जागोन औ दे सार दे गारिया साबि साबि आंनावनो दं सार साबि आंनावनो दं

दे सार होमबा नागिरदो दे आं लेखाफोरखौ लानानै थांगासिनो

औ दे दे दे थेंकिउ सार दे औ औ